म्हजी वळख म्हळ्यार हांव एक कोंकणीचो शिक्षक आनी कोंकणीचो विद्यार्थी म्हजें शिक्षण एम ए पर्यंत जाला तशेंच हांवेन नॅट म्हणजे नेशनल ऍलिजीबीलीटी टॅस्ट पुराय केल्ली आसा क्लियर केल्ली आसा झेवियर्स कॉलेजींत म्हजी कॉलेज जाल्ली गोंय विद्यापिठांतल्यान हांवे एम एची डिग्री घेतली जाल्यार निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ ऍड्यूकेशन हातूंतल्यान हांवे शिक्षकी डिग्री घेतली फाटली बावीस वर्सां सारस्वत विद्यालय ह्या नावाजतीक शिक्षणीक संस्थेंत हांव कोंकणी शिक्षक म्हण वावूरता म्हाका नाटकां बरोवपाक नाटकांनी कामां करपाक तशेंच भुरग्यांक नाटका खातीर तयार करपाक खूब आवडटा म्हजे परीन हांव कोंकणीची सेवा करत आसा आनी ती हांव फुडें करत रावतलो